ॿ लख पंजाहु हज़ार टे लख सतहठि हज़ार चारि लख पंजुवीह हज़ार टे लख अठटीह हज़ार चारि लख सतटीह हज़ार